ہیلو السلام علیکم آپ اولا سروس سے بول رہے ہیں جی میں عبدالعظیم بات کر رہا ہوں کل میں نے ایک ٹیکسی بک کی تھی سیان پور سے بریلی جانے کے لیے

دس بجے کل جانا ہے لیکن آپ کا ڈرائیور ٹائم سے نہیں آیا اور میں نے بہت آسرا دیکھا لیکن ڈرائیور آپ کا نہیں آ پایا جس کی وجہ سے میں اپنا سفر طے نہیں کر کر پایا

آپ کو ہمارا ٹیکسی بکنگ کینسل کر دیں